नमस्ते नमस्ते हाँ ठीक हैं अपना बताइए क्या हाल है धंधा बढ़िया चल रहा है रोहू मछली खना रोहू मछली कितने में बिकता है और क्या बिकता है

और जिन वग़ैरह का मछली भाई साहब बिल वग़ैरह मछली का दाम ढाई सौ और रोहू मछली का नाम

चार सौ इतना ज़्यादा सौ सौ रुपये में हमको लेना है हमको ओह नहीं हमको बस सौ रुपये में चाहिए इतना तुम्हारा दाम है कितने में दिए

नहीं हमको चाहिए बस सौ रुपये में चाहिए तो सौ रुपये में पूरा दाम बताइए कुछ रोहू मछली को हमको दो किलो चाहिए हाँ हाँ आँ तो लगाए हमको सौ दो सौ में चाहिए ना दो किलो

इतने सारे पैसे लोगे झींगा मछली वह भी चाहिए रोहू मछली और झींगा मछली दोनों चाहिए हमको ढाई सौ में नहीं हमको सौ दो सौ भरे में चाहिए ढाई सौ नहीं चाहिए अरे डेढ़ सौ लगा लो अब आप इतना दाम आप इतना दाम बताओगे उतना हमारा कम हो जाएगा डर गई क्या अरे ठीक है फिर